जेह्डे साढ़े डोगरे लोक न उंदे नै अगर उ'नेंगी डोगरी नेईं आंदी साढ़ी कोशिश इ'यै होनी चाहिदी कि अस उं'दे कन्नै ठीक ऐ डोगरी बिच्च गल्ल करचै डोगरी बिच्च उ'नेंगी समझाचै ठीक ऐ कि साढ़े जेह्ड़े समाज बिच्च पैह्ले स्टाट जे साढ़े लोकें दी डोगरी ऐ होर डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी इक अच्छी भाशा ऐ जेहड़े साढ़े लोकें गी बड़ी सारी पसंद होंदी ऐ ठीक होर उ'नें लोकें गी अगर हिंदी इंग्लिश बगैरा गै आंदी ऐ ते उ'नेंगी साढ़ी कोशिश इ'यै होनी चाहिदी सिखाने दी कि तुस बी साढ़ी इक भाशा कन्नै जोड़ो अस इत्थूं दे रौह्ने आह्ले डोगरे आं साढ़ी मेन भाशा गै इ'यै ऐ ते असें इ'यै बोलनी चाहिदी ठीक ऐ होर हर बंदे दी इ'यै कोशिश होनी चाहिदी कि ज्यादा तूं ज्यादा डोगरी गी लाइक करन होर ज्यादा डोगरी बिच्च अग्गें बढ़न ठीक साढ़े बजुर्ग सारे जेह्ड़े पराने ओह् किन्नी सौह्नी शैल डोगरी बोलदे हे अज्ज ते वैसे अज्जकल लोक इन्नै ज्यादा लाइक घट्ट करै दे लेकिन सब तूं ज्यादा लाइक साढ़ी डोगरी होनी चाहिदी क्योंकि अस इत्थै दे लोक आं साढ़ी इक भाशा गी मेन इ'यै मन्नी जंदी ऐ